औ औ नंगौ नंनालाय आं मैगं फानो आङो बान्दाकफि आलु सबाइ बिमा मुला मैगं गोथांफोरखौ मानि आं फानजोबनाय जायो बहल जिंखाखौ लानानै औ औ लकेल आङो गामियाव लायनानैसो फानफैयो औ सबाइ बिमाया बिस थाखा फ'वा बिस थाखा फ'वा मुलाया दस थाखा मुथा बेदर फिसा फिसा थांदों दासो बारा गिदिर गैथ'वा औ मुलायाथ' दस थाखाल' मुथा सबाइ बिमाया बिस थाखा केजि फ'वा मोननाय नङादां आंबो दाम गोसानिसो लाबोनाय जायो ना मैगंआ दा बांद्राय ओंखारथ'वाखै सबाइ बिमाफ्रा दा नों बुरजाथार लाङोबा एसे थाइसे थाइनैखौ खम खालायनो हागोन लाव लावबो दङ बांद्राय गैया एसेल' औ थारुन दङ थारुनबा दङ मेरला थारुनआ सरलिस थाखा केजि औ केजिआव सरलिस थाखा थ्रिस थाखाबाबो खमद्राय जागोन फसिस थाखायाव हरजागोन औ फयथ्रिस थाखा दे लां बुरजा लाङोबा एसे खम मोनगोन बेबो औ हो औ दङ दे गाबोन लांफैबानो जाबाय गाबोन लांफैबा थाजा थाजा मोनगोन नोङो

ना गोरान ना गोरान मोनो मोननायालाय ना गोरानबो मोनो औ ना गोराना स'आवनो फनसास थाखा

खमायनो हानाय नङादां ना गोरानखौ ना गोराना बांद्राय लाभ थाया ना लखेलखा लखेलालाय आंनियाबो लखेलखा नायालाय किन्थु दामखौ बांद्रा खमायनो हानाय नङा रुनायनि नङा ओरैनो फोराननाय रुफेराखै आं दे होम्बा लांफैदो औ औ दे गाबोन लांफै लांफैथार नङाबा दस्रानो हरजोबगोन आं